हाँ पशु पालन से हमको पालन से हमको दूध दही मिलता है उसके बछड़े होते उनको बेचते हैं उनमें से पैसा मिलता है और इसके बाद उसका गोबर गोइठा बनाकर के घर में खाना भी बनाने का एक काम आता है और भेड़ बकरी वगैरह ऐसा जानवर पालने से उनका ऊन काटकर के बेचा जाता है बजार में उसका भी साइड बिजनेस में यही सब खर्चा गाँव में निकलता रहता है यही सब तो पशु पालन से होता है गाय बछड़ा जो कुछ है बेचा जाता है यही सब तो धंधा है पशु पालन में यही सब करते वो गोबर का हम लोग गोइठा बनाते हैं उसको जो है जलाते हैं खाने बनाने में काम में आता है ये और उनको बेच गोबर ज्यादा गोइठा होने पर जिनके पास नहीं उनको बेचा जाता है उससे भी पैसा मिलता है पशु पालन से यही सब साइड के बिजनिस तो खर्चा गाँव में चलता रहता है और तो कोई उनसे ज्यादा नहीं अपना धंधा है मेरा धोबी धंधा है कपड़ा धोता हूँ और बीड लेजा करके उनके गिनके घर का है उनके घर दे आता हूँ उसे अपना खर्चा पानी फिर चलता है और तो रोजगार नहीं है दो चार कपड़ा अपना प्रेस भी कर लेता हूँ ग गाँव में किसी का आ गया तो यही सब तो काम है हमारा